टेस्ला टॉयटा फोर्ट होंडा बी एम दब्ल्यू सुबारू हांडय ऑडी जीप पोर्शे डॉज फरारी जेगवार लॅमोरगिनी मसराटी बँटली क्रायसलो शेवरोले कॅडेरॅक माजदा फॉल्ट मास्टँ नि आल्फारोमियो भुगाटी लॅक्स रॉल्स रॉयसुरा असोन मार्टीन शेवरुले खिया मोसडीज बँस फॉक्स वॅगन वॉल्वो मॅकलरन मिस्टभुशी जी एम सी इनफिनिटी पिजयाड सुजुकी सिट्रिऑन फिएट लोटस मिनी के टी एम जनरल मोटर्स लँड्रोवा मायबाग रॅनॉल्ड कोयनझॅक स्कॉडा डॅमलर ओपॅल डॅडसन इसुजू आबाड सीट हमर डाशिया फिशकर कानिया

एम जी सायनस आल्पिना राबस मॅन